मैं अपने परिवार के लिए स्वस्थ व्यंजन में बहुत सारे व्यंजन बनाती हूँ मैं जब भी घर पर कोई भी सब्ज़ी या कोई भी खाना बन पकाती हूँ तो मैं यह ध्यान रखती हूँ कि उस खाने में ज़्यादा तेल का उपयोग न किया गया हो क्योंकि अगर खाने में तेल का उपयोग ज़्यादा होगा तो साधारण की बात है कि तेल का ज़्यादा उपयोग करना किसी भी चीज़ के लिए अच्छा नहीं होता हमारे लिए भी अच्छा नहीं होता तो तेल खाने में कम से कम डालती हूँ इसके अलावा मैं जो खाना बनाती हूँ उसमें मसालों का अच्छा उपयोग करती हूँ ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी मसाला उपयोग करती हूँ हर कोई बोलता है कि ज़्यादा मसालेदार खाना खाना अच्छी चीज़ नहीं होती है पर मसाले ही सबसे अच्छी जड़ी बूटी होती है मसाले में ही तो सेहत का राज़ छुपा होता है बस एक ध्यान यह रखना होता है कि मसालों की मात्रा या क्वांटिटी जो होती है वह हमको सही रखनी होती है कुछ लोग क्या करते हैं कि खाना को ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए बेहिसाब से मसाले डाल देते हैं अक्सर आपने देखा होगा कि शादी पार्टियों या फिर किसी भी फंक्शन में लोग बाग सब्ज़ियों में ऐसा होता है कि मसाला ही भरा हुआ रहता है और तेल ही तेल उसमें निथर रहा होता है जिससे कि लोग बाग उसको टेस्ट तो अच्छा आता लेकिन कोई उसे ज़्यादा नहीं खाता वहीं अगर घर के खाने की बात करें तो घर की सब्ज़ियाँ लोग बाग पेग भर भर कर खाते हैं भले उसका स्वाद उसके मुकाबले उतना न आए तो मैं घर के जितने भी मसाले होते हैं जैसे लौंग लौंग हो गया काली मिर्च हो गया जीरा हो गया ये सब ऐसी चीज़ें होती है जो कि इंसान की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बस इसमें एक चीज़ यह होता कि हमें यह ध्यान रखना होता है कि इनकी मात्रा सही डालें तो मैं घर पर बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ जो कि बहुत ही स्वस्थ व्यंजन है जैसे दाल चावल रोटी सब्ज़ी अधिकतर दलिया बनाती हूँ और मैंने पहले तो चावल का ही उपयोग करती थी लेकिन अभी कुछ समय से मुझे डॉक्टर ने बोला कि चावल भी कम खाना चाहिए और लोग घरवालों को भी कम खिलाना चाहिए तो मैं चावल की जगह गेहूँ की जो दलिया होती है उस दलिये का उपयोग करती हूँ दलिया इतनी ज़्यादा हेल्थी होती है खाने के लिए कि हमें हमेशा है ना दलिया ही खाना चाहिए चावल को हम जितना अवोइड करें उतनी अच्छी बात है तो मैं यह सारी चीज़ें बनाती हूँ घर पर